मोजाङानो दं नोंनालाय औ सान्नैसो दा थांनायथ' बिदि प्लेनिं गैथ'आमोन मानोबा मोन ए नंगौ सोर सोर थांगौमोन आंहा बिदि थांजाथाव गैयाहाय रावबो नों थांबासो आं थांफेरबावाखै सरलपारायाव खाथि जायगानिबाबो औ इउतुब बै मबाइलफोरावसो भिदिअ हगारनाय नुलाबायनाया ओ सान्देआव थांबा मोजां जागोन ना सनिबाराव औ ओमफ्राय माजों थांगोन माथो लामायाबो मैदेर ओंखारलाबायोनो सम सम मा मा लांगोन आयतेम्सफोरा रुटि लांनोसै हायमा ओंखामखौलाय न'आव सानफ्रामबो जाबाय थाखायो ना मा होनो ओहो आं दाउ लांनोसै ब्रा औ होम्बा सोरनिबा गारि कारखौनो रिजार्भ खालामदो ना सेफतिबो जागोन लामायाबो जा लिं लिं जाहारबारि ना दे होम्बा दे होम्बा सान्देआवनो ना आब'नि औ दे जागोन दे दे केन्सेल खालामनाङा हाय